دلی میں کاروباری شعبہ مقامی مشیعت میں الگ الگ ذریعوں سے مدد کرتا ہے جیسے کہ جو دلی میں بڑے بڑے کاروبار ہیں وہاں دلی کے کافی لوگ نوکری کرتے ہیں جس سے دلی کے لوگوں کی کافی مدد ہوتی ہے اور جیسے کہ لوگ دلی کے بزاروں میں کافی سامانا خریدنے آتے ہیں اس سے دلی میں کاروبار بڑھتا ہے اس سے دلی کے لوگوں کو کافی مدد ملتی ہے